हैलो मैडम जी नमस्ते ठीक ऐ मैम तुस सनाओ ओह् वैशाली साढ़ी पढ़दी ऐ जां नेईं में अज्जकल उसगी नोटिस करा नी आं ओह् अज्जकल थोह्ड़ा घट्ट गै पढ़दी ऐ अं तुस उसी थोह्ड़ा कस्सियै रक्खो थोह्ड़ा में उसी पुच्छनी आं ते सनांदी निं ऐ आं थोह्ड़े दिन पैह्लें ऐही थोह्ड़ी बमार पर हून थोह्ड़ा फर्क ऐ अंजी ओह्दा थोह्ड़ा ध्यान रक्खेओ हां हां चलो कोई निं तुस ओह्दा थोह्ड़ा ध्यान रक्खेओ आं में कराङ आं ठीक ऐ अं ठीक ऐ फिर ठीक ऐ फिर में करी ओड़गी तुसें ई ठीक